دربھنگہ ضلع میں جیسس میری اکیڈمی المائٹی پبلک اسکول اڈوائن اور بھی ڈون باسکو اسکول جیسے اسکول ہے المائٹی پبلک اسکول میں جو فیس ہوتا ہے وہ ایڈمیشن فی فری ہوتا ہے اور بچے کو ایڈمیشن کے بعد ون تھاؤزینڈ پر منتھ لگتا ہے وہ نرسری کلاس سے اور جیسے جیسے کلاس آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے فیس پہ امپروومنٹ ہوتا ہے جیسس میری میں بھی ایسے ہی فیس اسٹرکچر ہے لیکن اس کا فیس کچھ زیادہ ہی ہائی ہے کیونکہ وہاں فلی اے سی کلاس روم پروجیکٹر کی سویدھا اور بھی ٹیکنالوجی وغیرہ ہوتے ہیں اور یہاں سائنس کالج بھی وغیرہ اویلیبل ہے جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کو بہت ہی اچھا بناتا ہے اور بچے کو سیکھنے کے لیے بہت ہی کچھ اچھا ملتا ہے